सोशल मिडीया हिकु उहो औज़ारु आहे जंहिं खे सही तरीक़े सां हलाइणु अचे त वाह इन खे सही तरीक़े सां कीअं इनखे वापरिजे हिन मां कीअं पंहिंजे कम खे सवलो कजे कीअं पंहिंजे कम खे फहिलाइजे कीअं पाण खे हिन में निख़ारिजे पाण खे नग मां संवारिजे पंहिंजे कम खे सवलो कजे हुअ तव्हांजे सोच ते आहे